ज़िंदगीअ में तकनीकीअ जा मां ॾाढा मूल्य रुप ॾिसां थी जीअं कि स्मार्ट फ़ोन कंप्यूटर इंटरनेट हिन सभी हिन सभिनि ने इन मुंहिंजे जीवन में ॾाढो ख़ासि कम करे रहियो आहे पहिरियूं त तकनीकीअ ने हिक ॿिए सां ग हिक ॿिए सां ॻाल्हाइण आसान करे सघियो आहे हाणे मां के ॿिए माण्हूअ का कहिड़े बि समय किथे बि ॻाल्हाए सघां थी चाहे हो मुंहिंजे शहर में हुजे चाहे मुंहिंजे पेके सतना में हुजे किथे बि ॻाल्हाए सघां थी असानीअ सां कॉल मैसेज वीडियो कॉल के कॉल जे माध्यम का हिक ॿिए सां जुड़ी रही सघूं था इन सा असांजो रिश्तो अञा बि मजबूत थींदो आहे ॿियो वरी तकनीकीअ जे ज्ञान का कोई बि जानकारी आसान सां वठी सघूं था इंटरनेट अचण सां असां के बि चीज जे के बि चीज जो ज्ञान ज्ञान आसानी सां वठी सघूं था इएं वरी तकनीकीअ में कम के बि आसान कयो आहे अॼुकल्ह असां कपिड़ा रोटी सभु कुझु घर में घुराए सघूं था इन सां असांजो समय ऐं पैसा ॿई बचंदा आहिनि ऐं कोई समस्या थींदी आहे असां ऑनलाइन कस्टमर केअर जे सपोर्ट खां असां तुरंत मदद वठी सघूं था लेकिन अस इन सभिनि में तकनीकीअ जूं ॾाढी दिक़तूं बि आहिनि जीअं कि प्राईवेसी ऐं सिक्योरिटीअ जी चिंता जेॾी महिल असां पर्सनल पंहिंजो इंफ़ोर्मेशन इंटरनेट के ॾींदा आहियूं त त असां के त हिक ॻाल्हि जो ध्यानु रखणु खपे कि डेटा असांजो सुरक्षित आहे कि न कुलु मिलाए करे तकनीकीअ असांजे जीवन में ॾाढी सुविधा ॾिञी आहे लेकिन असां के इनजो सही इस्तेमालु करणु खपे असां स्मार्ट फ़ोन और कंप्यूटर जो सही सही सही तरीक़े सां इस्तेमालु कंदासी असांजो जीवन बि बहितर थींदो